डोगरी जेई भाशा ते कोई होई गै नी सकदी ऐ अस लोक डोगरी गी बोलदे इन्ना शर्म करनेआं लेकिन डोगरी जेई भाशा गै कोई नीं ऐ सारे लोक एह् सोचदे न कि डोगरी जेह्ड़ी ऐ प्हाड़ी भाशा ऐ बाह्र दे लोक एह् सोचदे कि डोगरी प्हाड़ी न जां पंजाबी कन्नै मिलदी जुलदी भाशा ऐ लेकिन डोगरे जेह्ड़े न ओह् ऐसे लोक न उं'दी बोली ऐसी ऐ कि कोई बी उं'दे कन्नै जाइयै जेह्ड़ी बी गल्ल करदा ऐ ओह् बस ओह् ओह्दे कन्नै न इम्प्रैस होई जंदा ऐ कि ओह् लोक इन्ना उसी आखदे न डोगरी ऐ खंड मिट्ठी लोक डोगरे ते भाशा दा असर ऐ कि साढ़ी जेह्ड़ी भाशा ऐ डोगरी एह् इन्नी मिट्ठी ऐ कि लोक इस भाशा कन्नै इन्ने इम्प्रैस होंदे न कि ओह् इद्धर दे आइयै दिखदे न कि कि'यां लोक रौंह्दे न कि'यां अस लोग अपना कल्चर अग्गें चलाने आं कि'यां रौह्ने आं कियां साढ़ी भाशा ऐ ते ओह् सिक्खियै जंदे न इद्धरूं ते डोगरी प्हाड़ी बी नीं ऐ ते ना डोगरी पंजाबी ऐ बस मिलदी जुलदी भाशा जरूर ऐ लेकिन साढ़े लोक जेह्ड़े न ओह् डोगरी बोलदे न ते डोगरी अपनी गल्ल करियै लोगें गी खुश करदे न हसांदे न उ'नेंगी रौनकां लांदे न ते डोगरी बोलना बड़ा जरूरी ऐ डोगरी बोलनी चाहिदी ऐ डोगरी कन्नै लोग अग्गें चलदे न अग्गें बधदे न जियां जियां लोक डोगरी बोलङन अपने चार डोगरे भ्राऽ मिलङन जेल्लै जां भैनां मिलङन ते बस ओह् इक दुए गी मिलदे न कुतै बी दुनिया कुतै बी चली जाओ तुस कुसै बी कंट्री च चली जाओ ते अपने जेल्लै डोगरे भैन भ्राऽ मिलदे न ते बड़ी खुशी मिलदी ऐ इयां लगदा ऐ कि साढ़ा कोई अपना गै घर दा बंदा मिली गेआ होर अस लोक इक दुए गी मिलियै चाहे उसी कोई बी कम्म होए इयां अग्गें होइयै मिलदे न जियां ओह् साढ़ा घर दा बंदा ऐ चार कम्म ओह्दे लोक अस ऐसे कम्म न अपना कम्म छड्ढियै ना ते अस लोक दूसरे दी मदद करने आं साढ़े डोगरे लोक ऐसे न अपना कम्म छड्ढियै कुसै दा कम्म करदे न एह् ओह् एह् नीं सोचदे कि साढ़ा घर दा बंदा ऐ जां बाह्र दा बंदा ऐ ओह् बस एह् सोचदे न कि एह् मेरा भ्राऽ ऐ मेरी भैन ऐ ते असें अग्गें चलना ऐ असें एह्दा कम्म करना ऐ जियां बी होए इक दूसरे दी मदद करदे न अग्गें मिलदे न चाहे ओह् जो बी मुश्किल आए उसी ओह्दी प्राब्लम साल्व करने दी कोशिश करदे न डोगरी ऐसी ऐ कि डोगरी लैंगूएज ऐसी ऐ डोगरी भाशा ऐसी ऐ डोगरी लोक ऐसे न कि तुस जिन्ना इं'दे कन्नै मिलगे तुस उ'न्ना उ'नेंगी जानी सकगे जिन्नी देर तक तुस मिलगे नी उ'नेंगी सुनगे नीं ते तुसेंगी पता गै नीं लग्गना ऐ कि डोगरे केह् न होर डोगरे दिल दे बड़े सच्चे दिल दे बड़े साफ दिल दे बड़े अच्छे लोग न इक बार उ'नेंगी जानियै दिक्खो इक बार उं'दे कन्नै मिलियै दिक्खो उंदी गल्लां सुनो ते तुसेंगी पता लग्गग कि डोगरे केह् लोक न बड़े सिद्धे साधे लोग न कोई चलाकी नेईं कोई बाह्र दी दुनियां आंह्गर बाह्र दे लोगें आंह्गर उनेंगी पता गै नेईं ऐ इ'न्ने इन्नोसैंट लोग न इ'न्ने अच्छे लोग न इक बार उं'दे कन्नै मिलो उ'नेंगी गल्लां सुनो ते तुसेंगी पता लग्गग कि डोगरी किन्ने अच्छे न डोगरी भाशा किन्नी अच्छी ऐ डोगरे डोगरी बोलना किन्नी अच्छी ऐ